हैलो अंजी केह् हाल ऐ अंऊ बी ठीक कुत्थें अज्जकल लभदे निं ओ मड़ो आई दी तुस मिगी भुल्ली गे थुआढ़ी गै बुआ लग्गनी अंऊ यरो में दित्ता नंबर अपना ते तुसें सेव गै निं कीता ते भैनें भी केह् गलती ऐ मेरी चलाना गै निं औंदा मड़ो में अं'ऊ ते खरी ऐं बाऽ ओह् मिगी मुड़े आह्ले पुच्छा दे की थुआढ़ी कुड़ी दिक्खी ते कन्नै डेट ऑफ बर्थ बी लैती ते किश सनाया निं उनें उ'नेंगी बड़ी तौल ऐ मड़ो आं आं उनें बी सनाया ओह् सनाऽ दे हे मिगी की उनें मेल ओड़ी दियां ओह् मिली दे सारे गुण मिली दे ते उंदी शत्रुता बी मिली दी नेईं नेईं नेईं होर कोई आक्खा दे टिप्पड़े बड़े शैल मिले यरो बड़े शैल मिले अच्छा मड़ो आक्खा दे सारे मिले किन्ने मिले ओह् निं पुच्छेआ में नेईं होंदी ऐ खरी पता निं मड़ो आक्खा दे ओह् की मिली दे उ'नेंगी बड़ी तौल ऐ ते उनेंगी कुड़ी बड़ी पसंद आई दी ते ओह् आक्खा दे ते रिंग सेरेमनी करनी तौले कशा तौले पुच्छो तुस उनेंगी में सोचेआ आक्खेआ पुच्छेआ अगले म्हीने दी डेट कराई लैचे पंतै कोला कढाई उनें दस्स तरीक आं तुस बी करदे रवा तुस बी करो भी ते सनायो पंतै ई ते भी मिगी सनायो अंऊ आं आं आं ठीक ठीक करेओ भी आं करियै ठीक ऐ आं ओगे लाह्गे भी शामीं चक्कर ओह् तां खरी अंऊ आह्गी ठीक ऐ ठीक ऐ ओके